लाकडाऊन च मतलब इक ऐसी प्राब्लम ही इन्नी मुश्कल ही न कि उस टाइम पर कि मतलब कि साढ़े आस्तै इंया लगदा कि पैसे दी प्राब्लम ही बड़ी जादा मतलब बड़ी जादा मुश्कल ही उस टाइम पर कम्म निं हा कुछ बी निं हा खाने पीने दी मतलब इन्ना जादा मुश्कल होएया लेकिन घर मतलब बच्चे मम्मा एह् बनाओ कदें किश बनाओ कदें कदें मम्मा कदें असें मतलब कि ओह् बनाने कदें परौंठे बनाने ओह्दे आह्ले आलू आह्ले बनाने कदें ओह्दे मूली आह्ले बनाने कदें मम्मा ओह् बनाओ केह् आखदे गुलाब जामुन बनाओ समोसे बनाओ मतलब एह् किश असें घर बनांदे रौह्ना कदें किश ना किश लेकिन उस टाइम पर मतलब इंया घरै च रौह्ना गै बड़ा अच्छा लग्गेआ उस टाइम पर कि मतलब कि बड़े गै जियां अस इत्थै कम्म करने आह्ले फैमिली घर अस इद्धर किन्ना होंदा फैमिली कन्नै मतलब उस टाइम असें घर फैमिली कन्नै अपना टाइम बी ओह् कीता स्पैंड कीता कन्नै खाने पीने दा बी मतलब ठीक सा रेहा ओह् रेहा कदें मतलब कि इयां मुश्कल ते बड़ियां हियां उस टैम पर क्योंकि पैसे निं होंदे हे बंदे कोल कम्म काज किश निं पैसा कुत्थआं आना हा ते इस आस्तै कि ओह् असें मतलब कि जादै कुकिंग दा गै रक्खेआ कदें किश बनाना कदें किश कदें मतलब कि असें समो समोसे बनाने अज्ज मम्मा समोसे खाने कन्नै जादातर साढ़े घर चलदा हा कि गुलाब जामुन बनाओ जां मतलब कि परौंठे बनाओ जियां मतलब कि किश ना किश चलदा रौंह्दा घरै बिच्च ते कदें असें किश सोचना कि मतलब कि टाइम स्पैंड कि'यां करना हा क्योंकि टाइम कम्म ते किश ओह् घरै दा कम्म गै होंदा होर कम्म गै किश निं होना हा फ्ही में घरै च गौ रक्खी दुद्ध होई गेआ साढ़े घरै च पनीर बनाना असें पनीर बनाइयै कदें पनीर आह्ले मतलब कि पनीर बनाइयै पनीर बनाना कदें ओह्दे परांठे बनाने कदें किश किश ना किश साढ़े घर चलदा गै रौंह्दा हा ते अस मतलब कि फ्री टाइम कदें बैठदे गै नेईं हे जादै खाने पीने दा गै चलदा रौंह्दा हा किश ना किश कुकिंग साढ़े घर च होंदी गै रौंह्दी ही ते जादै मतलब कदें जादा साढ़ै परांठे गै बनाए असें होर असें मतलब खासकरियै कि जियां गुलाब जामुन होई गे एह् सब चलदा गै रौंह्दा हा